अपने मार्केट से हम एक डाइनिंग टेबल खरीदे थे डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छा था वह जो भी हमारे घर में रिलेटिव वाले आते थे उसपे बैठके बग उस पर भोजन करते थे तो वह बोलते थे कि यह डाइनिंग टेबल आपने कहां से लिया इसकी बनावट ही कुछ अच्छी थी उसकी लकड़ी शीशम की लकड़ी के बनी थी और उसका कलर बढ़िया था फिनिशिंग बढ़िया थी उसकी जो कोई भी आता था हमारे घर पर वह पूछता ज़रूर था कि आपने ये डाइनिंग टेबल कहाँ से लिया जो कि बहुत बढ़िया है डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छी थी